अॼकल्ह न दिल्ली में बिज़िनस करिणे पंहिंजो बिज़िनिस करिनो ॾाढो ई मुश्किलु थी वियो आहे इहो चक्कर पए थो की भई तव्हां जेके हि दुकानु खोलो ता उने जा ख़र्चा ॾाढा आहिनि जिथे मार्केट में खोलो था वरी उने या रूल रेगूलेशन ॾाढा आहिनि जीअं बोर्ड बि तव्हां लॻाओ था जेको उने में भई इहा इते न लॻाओ एम सी डी वारा परेशानु थी करण ॾिसी करे खंसि करे जंहिंमहिल पैसो थे लॻी वञे वरी ग्राहक था जेका अचनि उने में मुश्किलु आहे के हर कंहिंखे डिस्काउंट खपे हमेशा डिस्काउंट खपे माण्हूं डिस्काउंट ॿारहं महीने त हलाए नथो सघे अगरि हिक वारी डिस्काउंट ॾियऊं था पोइ दुबारा डिस्काउंट खपनि कॾहिं बिजली जी प्रोब्लम बिजली जी प्रोब्लम दिल्ली में पहिरीं त ॾाढी हुई वरी हाणे असां चई थी सघूं न आहे लेकिन ख़ासि कर माण्हू बिजली अगरि हली थी वञे त ॿ टे कलाकनि में कई वारी नथी अचे असां जनरेटर हलाए नथा सघूं जनरेटर हलाओ त उने जो बि चलान आहे अॼकल्ह

हिकु फेस सां प्रोब्लम थींदी आहे हिकु फेस में कॾहिं बि थी थो सघे की लाईट हली वञे त माण्ड़ू ॿियो फेस चालू तो करे सघे हो इनवर्टर माण्ड़ू लॻाए नथा सघनि इनवर्टर लॻाऊं था त वरी हो ॿ टे कलाक में कमु थे खतमु थी वने उने सां ऐं जेको पेसो लॻे थो उहो बचत नथी थिए उने में त हाणे इहो गोर्मेंट खे थोरो सो सोचिणो खपे बिज़ीनिसमेन खे थोरो सो जीअं के बिज़िनिस लोन में कटोती डिस्काऊंट हुजे जे में परसंटेज घट हुजे माड़ू उने में पेसा जेको भी लॻाए खास कर उन जी मदद करे यां साल में जेका भी किस्तूं आहिनि उहे थोरो सो तंहिं से हिसाब सां घटि हुजिणूं खपनि सालु थी वने लोन वठिजे पोइ किस्तूं शुरू थिए नि खपनि जेसां हिकिड़े बिज़िनिसमेन खे ईअं फ़ाइदो थी वने की वो पंहिंजो कमु हलाए सघे थोरो से फ़इदो थी वेंदो आ हिकिड़ो जेको माण्ड़ू बिज़िनिस खोले वेठो आहे बसि मां ईअं थो चवण चाहियां